اگر جو ہم کسی کو سفر میں سفر میں جاتے ہوں گے تو اس کو بتائیں گے کہ جائیے آپ اچھا سے رہیے گا اپنا خیال رکھیے گا آپ اپنا مطلب اچھا سے جائیے گا آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور جو سامان یا رہیں گے اس کا بھی خیال رکھیے گا اور اس کو دلاسہ دیں گے کہ آپ فکر نہ کریے گا اچھا سے پہنچ جائیے گا یہی سب بتائیں گے اور بولیں گے کہ جب اچھا سے اچھا سے پہنچنا چاہیے اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ اس کو لگے نہیں کہ ہم جا رہے ہیں اسی لیے ہم اس کو دلاسا دیں گے کہ آپ اچھے سے جائیے اور اچھا سے مطلب اپنا بھی خیال رکھیے اور جو جا رہے ہیں اس کو بھی خیال ركھیے گا اور سامان جو ہوں گے نا اس کا بھی دیکھ بھال کریے گا خیال رکھیے گا کیونکہ اچھا سے بیٹھنا ہے اور کہوں بھی جائے تو احتیاط سے جانا مطلب اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم اکیلے جا رہے ہیں اسی لیے اس کو ہم یہی بولیں گے کہ اچھا سے جائیں اپنا خیال رکھے اور جو وہ ڈرے نہیں گھبرا جاتے ہیں بہت سارے انسان اس کو گھبرانے کے لیے ہم نہیں دیں گے اس کو دلاسا دیں گے کہ آپ اچھا سے جائیے آپ اچھا سے پہنچیے گا یہی بولیں گے